भारताव गोबां फालांगिरिफोर दारिमिनारि आरो दैदेनगिरिफोर दं जाय भारतखौ बिरोंदामिन सोलोंथाइ रंजाथाय फालांगि आरो रोगाथाय बायदि बिथिंफोरावबो गोबां रोखोमनि सोलायनाय लाबोबाय जाय सोलायनायखौ बिथांमोना लाबोदों बिथांनि मुङानो जाबाय सार फेरेंगा आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दङा बिथांमोना जोंनि भारताव बा जोंनि जोंनि आसाम स्टेटाव जोंनि चिरां जिल्लायाव बिथांमोना सासे हानि दैदेनगिरि हिसाबै बिथांमोना दा मावगासिनो दं बिथांमोना जोंनि बेबायदि जौगानायनि सोमोन्दै फालांगि बा माबा मोनसे खामानि मावनाय दांनायफोरनि गेजेरजों बिथांमोना बेबायदिनो गोबां रोखोमनि सोलायनायखौ लाबोबाय बिथांमोना जोंनियावहाय बेबायदिनो माखासे हाफोरनि गेजेरजों शिल्प दारिमिन गायसनबाय बेबायदिनो शिल्प दारिमिन गायसननायनि गेजेरजों बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जोंनि मुलाम्फानि थाखाय मावगासिनो दङ जाय हायाव बेबायदिनो माखासे गोबां रोखोमनि कारखाना दिहुननानै बिथांमोना दा मावगासिनो दं बिथांमोननि नाजानाय बिथांमोननि मावनायफोरजों जोंनि बेबायदिनो हेफाजाब मोनगासिनो दङ बिथांमोना दा जोंनि हायाव थानानै बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मोजां मोजां शिल्प दारिमिन गायसननायनि गेजेरजों बिथांमोना दा जोंनि जिबनावहाय जोंनि मुलाम्फानि थाखै बिथांमोना मावगासिनो दङ बिथांमोना जोंनि बे आबादफोरनि सायाव मुलि बाहायनाय बा माबा मोनसे आबाद मावनानै जोङो दिहुनथाय मोननानै जोङो गुबुन गुबुन हादराव फाननाय लांलाय लाबोलाय खालामनाया दा जोंनो मदद होगासिनो दङ गारि मथर लाय लथर गासैयावबो हेफाजाब होगासिनो दं होगासिनो बिथांमोना जोंनि बे मावनाय जिनोखि गारि भारा गासैखौबो खम बेसेनाव होयो आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि एभेलेबोल मोननाय गारिफोर दङ जोङो दा बेफोरखौ लांनानै जोङो फानहैनो हायो आरो जोंनि आबाद मावनायफोरजो जों गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसादफोर बायनो हायो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन हाफोरखौ जोङो कारखाना खालामनानै जोङो मावनानै जोङो आबादखौ मोनो